ہندوستانی آرٹ ایک قدیم اور متنوع ورثہ ہے جس میں کئی انوکھے اسلوب شامل ہیں ان میں مدھوبنی پچرٹر ورلی اور پہار پینٹنگ جیسے روایتی انداز شامل ہیں مدھوبنی آرٹ بہار میں خواتین کے ذریعہ دیواروں پر بنایا جاتا ہے اب کم ہوتا جا رہا ہے ورلی آرٹ مہاراشٹرا کی قبائلی لوگوں کا ایک سادہ لیکن خوبصورت فن ہے راجستھان کی پہاڑ پینٹنگز مذہبی کہانیوں پر مبنی ہوتی ہے جو اب کم دیکھی جاتی ہیں کمزور معیشت اور جدیدیت کے اثر سے ان فنون کے ماہر کم ہو رہے ہیں نوجوان نسل ان روایتی فنون کی طرف کم راغب ہو رہی ہے یہ فنون ہماری ثقافتی شناخت کا اہم حصہ ہیں ان کے ناپید ہونے سے ہمارا فنون کا تنوع بھی متاثر ہوگا حکومت اور سماجی اداروں کو چاہیے کہ ان کے تحفظ کی کوشش کریں دیہی فنکاروں کو مالی مدد اور مارکیٹنگ کا موقع دیا جائے اسکولوں میں بچوں کو ان فنون کی تعلیم دی جائے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی تشہیر کی جائے